हेलो कार्रवाई कैब रद्द करयकेँ बारेमे कॉल केलहुॅं कियाकि आहाँकेँ ड्राइवर बहुत लेट भऽ गेल आओर हमरा समय पर नहि लगैये पहुँच सकै छी ताहि लऽ के आहाँ हमरा एकटा मदद करी जल्दी से एकटा कोनो ड्राइवर या स्थानीय कैब एजेंसी केँ नम्बर दिअ या आहाँ फ़ोन करू हमरा बुक करा दी ताकि हम समय पर अपन जा पहुँच सकी आओर आहाँके जे ई कैब ड्राइवर जे बुक केने छलहुॅं लेट भऽ गेला बहुत मुदा दोसर कोनो कैब केँ जानकारी दिअ ताहि शसॅं हम टाइम पर अपन काम कऽ सकै छी एहिके लेल आहाँकेँ बहुत बहुत आभारी रहब धन्यवाद